پرائم منسٹر آف انڈیا نرندر مودی ہوم منسٹر آف انڈیا شری امت شاہ چیف منسٹر آف بہار نتیش کمار چیف منسٹر آف اتر پردیس یوگی آدتیہ ناتھ